योगा सुबह जगते हैं सुबह जगने के बाद चारे बजे जगते हैं बरस करते हैं जाते हैं योगा करने के लिए सब योगा करते हैं व्यायाम करते हैं बच्चा सबको सिखाते हैं सुबह जगते हैं बच्चा सबको सिखाते हैं अपना योगा सुरक्षित शरीर के लिए करना चाहिए ठीक से करना चाहिए सब कोई सुरक्षित रहते हैं पेट में भी नहीं गैस बनता है सब कुछ ठीक रहते हैं सबको करना चाहिए बच्चा सब सुरक्षित बच्चों सबको सिखाते हैं रामदेव बाबा ने योगा सिखाए हैं इसके बारे में बहुत सुरक्षित हम रहते हैं गैस नहीं बनता है शरीर के लिए ठीक ठाक हैं शरीर अपना और सब कुछ ठीक ठाक है पेट में भी दर्द नहीं होता है और सब कुछ सुरक्षित रहते हैं योगा करने के बारे में वो योगा जब करते हैं तो न ही दवा दारू खाते हैं न ही डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं सब कुछ सुरक्षित हैं गैस भी नहीं बनता है टैबलेट सब नहीं खाते हैं सब कुछ खाना पीना अच्छा तरह से खाते हैं ठीक ढंग से खाते हैं ठीक ढंग से खाते हैं नहीं किसी से दिखाते हैं अपना सुरक्षित रहते हैं शरीर शरीर के लिए बहुत ठीक ठाक है रामदेव बाबा का योगा करना चाहिए सबको सब वो सुरक्षित रहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं दवाई भी ओर गैस वाला नहीं खाते हैं गैस नहीं बनता है सब कुछ सुरक्षित रहते हैं सुरक्षित रहते हैं अपना शरीर सब ठीक ठाक हैं नहीं सब ठीक ठाक हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं हां डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं अपना सब व्यायाम करते हुए अपना उस आते हैं स्नान पूजा करते हैं नस्ता बनाते हैं सब बाल बच्चा को अपना सुरक्षित खाना नस्ता खिलाते हैं बाल बच्चा में लगे रहते हैं सब बाल बच्चा को सिखाते हैं योगा कीजिए योगा करने से बहुत फयदा मिलता है डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है न ही गैस बनता है सबको बोलते हैं कीजिए जितना कीजिएगा उतना सुरक्षित रहिएगा सुरक्षित रहने पर बहुत लाभ मिलता है रामदेव बाबा का योगा करने से बहुत ठीक ठाक रहते हैं सबको रहना चाहिए बच्चों सबको सिखाते हैं कि कीजिए कीजिए बाल नहीं पकेगा गैश नहीं पेट में बनेगा जितना पानी पीते थे ओ उससे ज़्यादा पीने लगे दो लीटर पानी पीते थे पाँच लीटर पानी पीने लगे सब कुछ ठीक ठाक है कब्जियत नहीं होता है अच्छा तरह से बाहर भीतर जाते हैं सब कुछ ठीक ठाक है ठीक ठाक हाँ रहने से नहीं कुछ होता है नहीं कुछ होता है डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं बाल बच्चा सबको सिखाते हैं कि योगा करने के लिए चलिए चलिए कुमार खंड फील्ड पर सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ सुरक्षित है सवेरे सवेरे जगिए घूमिए फिरिए शरीर में हवा लगाइए शरीर में हवा लगाइए हवा लगाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है मूड भी ठीक है अब फ्रेस है सुरक्षित शरीर में भी ताजगी आते हैं शरीर में कौनों दिक्कत नहीं है शरीर के लिए सुरक्षित रहते हैं कौनो दुख तकलीफ का बात नहीं है शरीर पूरे ठीक ठाक रहती है चुस्त दुरुस्त रहते हैं कौनो दिक्कत नहीं है शरीर में सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं नहीं सब नास्ता खाना खाते हैं अच्छा तरह से ठीक ढंग से रहते हैं ठीक ढंग से खाते पीते हैं पचता भी कड़ता है जब से योगा रामदेव बाबा का करने लगे तब से खाना पीना अच्छा ढंग से खाते हैं अच्छा ढंग से खाते हैं खाना खाने में भी मन लगता है पानी भी ज़्यादा पीते हैं पाँच लीटर दो जहाँ दो लीटर पीते थे वहाँ पाँच लीटर पीते हैं पानी ठीक से खाना पचता है योगा करने से बहुत हमको सुरक्षा है शरीर के लिए शरीर के लिए बहुत सुरक्षा है क्या करेंगे बहुत सबको सिखाते हैं रामदेव बाबा का योगा करने से शरीर में बहुत सुरक्षित रहते हैं काहे कौनो चीज का दिक्कत नहीं होगा कीजिए गैस भी नहीं बनेगा सब कुछ के लिए ठीक ठाक है सुबह जागिए चार बजे जागिए बाहर भीतर से आइए चलिए चलिए फ़ील्ड पे घूमने के लिए योगा करने के लिए सबको बताते हैं चलिए दीदी सब योगा करने के लिए कुमारखंड फ़ील्ड पर चलिए सब कुछ सुरक्षित रहेगा शरीर में कौनो दुख तकलीफ नहीं है कौनो रोग भी नहीं होगा सब दिन के लिए शरीर सुरक्षित रहेगा औ वो ये नहीं तो घर में बैठे बैठे बूढ़े हो जाइएगा चलिए चलिए सब दिन के लिए सुरक्षित रहिएगा कौनो दिक्कत नहीं होगा कौनो दिक्कत नहीं होगा सब आदमी सब जाते हैं सब दीदी भइया चलिए चलिए वहाँ पे कुमारखंड फ़ील्ड पर योगा कीजिएगा कितना सुरक्षित है कितना आदमी आते हैं कुमारखंड फ़ील्ड पर घूमने के लिए योगा करने के लिए हां चलिए न हम भी जाएँगे सब दीदी भईया बच्चा सबके साथ जाते हैं बच्चों सबको लेकर जाते हैं योगा करने के लिए हां बहुत अच्छा लगता है बहुत मन लगता है एक दो घंटा के लिए करते हैं एक घंटा वहाँ से आते हैं तब सब कुछ करते हैं इधर सब कुछ करते हैं बहुत मन लगता है हमको योगा करने में कभी ऐसे करते हैं हम बचपन से करते हैं अभी तक करते हैं योगा योगा करने में बहुत मन लगता है रामदेव बाबा कितना बुद्धि दिए हैं सबको सिखाते हुए योगा कीजिए सुरक्षित रहिएगा सब रोज के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा शरीर भी सुरक्षित रहेगा क्या हां चलिए न दीदी योगा करने के लिए चलिए चलिए कितना सुबह चारे बजे जगते हैं चलिए चार बजे योगा करने के लिए इतना सुरक्षित रहते हैं शरीर के लिए ये कौनो दुख तकलीफ नहीं होगा अपना योगा करते हैं अंग अंग में कौनो दुख तकलीफ नहीं है अंग अंग फ्री रहते हैं कितना अच्छा से योगा करते हैं रामदेव बाबा कितना अच्छा से सिखाते हैं सब जो सीख जाते हैं सबको सब कुछ ठीक ठाक लगता है और सीखने में बहुत मन लगता है योगा करने में बच्चा सबको भी सिखाते हैं कि चलो बेटा योगा करने के लिए चलो सब कुछ सुरक्षित रहेगा कौनो चीज का दिक्कत नहीं होगा पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा थकावट नहीं होगा बच्चा सबको बोलते रहते हैं कि चलिए चलो चलो योगा करने के लिए चलो सब कोई सुरक्षित रहेगा शरीर के लिए कौनो दुख तकलीफ नहीं होगा